माल पोसै छियै तऽ दूध दै छै माल तऽ दूधके सेंटरपर लऽ जाइ छी थोड़े दै छियै थोड़े बालबच्चा मिलि कऽ खाइ छियै थोड़ेके खीर बनै छै थोड़ेके पेड़ा बनबै छियै पेड़ा आ एक किलो दू किलो दूधके अगर बनयबै पेड़ा तऽ ओहिमे आधा किलो पेड़ा निकलै छै आ आधा किलो दूध जड़ै छै आ बालबच्चा थोड़े खाइ छै उएह पैसा सेंटरपर दै छियै तऽ आबै छै तऽ उधरसँ पैसा आबै छै हफ्ता हफ्ता सेंटरवला पैसा दै छै तब ओसभ फेर राशन पानीमे कराइ छियै तकर बाद खेती करै छियै तऽ खेतीमे ओहिमे जतबामे अन्न ट्रेक्टरसँ जोतवाबै छियै ओहिमे बिआ दै छियै उपजै छै तऽ ओहिमे घास दै छियै कभी मालजाल खातिर लए कभी गहुँम दै छियै कभी मकइ दै छियै कभी साओन भादो आबै छै तऽ डुबि जाइ छै तऽ ओहिमे घास दए दै छियै आ तकर बाद बिजली तकर बाद खेती करै छियै तऽ साग सबजी हरा सबजी लगयलहुँ ओहो घरमे खर्चा होइ छै खाइ छियै बालबच्चा मोनसँ सबजी भी लगयलहुँ तऽ थोड़े बेचबो कयलहुँ थोड़े खयबो कयलहुँ थोड़े

बकरी पोसै छियै तऽ बकरीके घास लानै छियै चरबै छियै ओकरा बड़ा करै छियै ओकरा पाठा होइ छै ओकरा बधिया करि दै छियै तऽ जादा दाममे बिकै छै आ पाठी रहै रहै छै तऽ पोसि पालि कऽ ओकरा बड़ा करै छियै तकर बाद तकर बाद रहै छै जे खेत गो गोबर दै छै माल तऽ गोबरके गोइठा ठोकै छियै ओहिमे गोइठापर खाना बनबै छियै तकर बाद गोबरके जमा करि कऽ रखै छियै तऽ खेतमे दै छियै खेतमे दै छियै तऽ खाद बनै छै खेतके खाद खादो देनाइ जरूरी रहै छै खेतमे बहुत फाइदाके चीज छै गोबर गोबरके कतेक काम हो जाइ छै पूजा पाठके लिए धूप जलबै छियै गोइठाके आगिपर गोबर गाय लक्ष्मी छै गाय पोसनाइ भी बहुत अच्छा बात छै पोसै छियै संस्कार रहै छै घरमे कोइ चीजके दिक्कत नहि रहै छै सभचीज करै छियै गाय के सेवा सत्कार गायके गोँत भी काम आबै छै ओसभ पियैसँ इन्सानकेँ कोइ बेमारी नहि होइ छै गोबर कतेक काम आबै छै जे खाना शुद्ध होइ छै खाना पकबयसँ धीरे धीरे कम ताव होइ छै तऽ बहुत सुन्दर छै ईसभ दूधो खायसँ ताकत होइ छै बालबच्चाकेँ ओतेक प्रॉफिट जतेक गायमे होइ छै ओतेक बकरीमे नहि होइ छै तऽ गाय पोसै छियै तऽ बहुत खुशहाल रहै छी गाइओ बहुत प्रेम भावसँ पोसय लए पड़ै छै ओकरा अपना नाहित सेवा सत्कार करय लए पड़ै छै तऽ सभचीज बहुत माससँ दही बनबै छियै दही बनाए कऽ खाइ छियै कभी ओकरा खीर बनाए कऽ खाइ छियै तऽ कभी रसगुल्ला बनाए कऽ खाइ छियै कभी पेड़ा बनाए कऽ खाइ छियै दूधके बहुत भी बहुत सामान बनबै छियै दूधकेँ फाड़ि कऽ ओकरा अथि बनबै छियै पनीर बनबै छियै पनीर बनाए कऽ अपना घरमे खाइ छियै बेचबो करै छियै बहुत सारा चीज बनै छै आ तकर बाद खेती पथारी कयलहुँ बालबच्चाके भी सेवा सत्कार करय लए पड़ै छै तऽ ईसभमे